अशें म्हटलेलें आसा की कोंकणी भास एक पूण तांची बोली वेगळी आसा लोक आमची कोंकणी उलयतास पूण वेग वेगळ्या चालांनी उलयता तातून अशें ना की किदें चेंजीस अशे कांय ना पूण आतां साश्टीचे लोग आसा तीं वेगळेत चालान कोंकणी उलयता तशे बार्देसचे तशे फोंड्याची कोंकणी चाल दुसरी आसा आनी तिसवाडीची सामकी वेगळीच आसा फक्त कोंकणी उलोवपी चाल वेगळी पूण अशें दुसऱ्या दुसऱ्या वाठारान कोंकणी उलोवपी सेम आसा बट दुसरे दुसरे वाठारान दुसरी दुसरी चा चाल आसा